ہیلو آپ سویگی سے بات کر رہے ہیں میں نے اپنا ڈنر کا آرڈر دیا تھا وہ ابھی تک نہیں ڈلیور ہوا ہے اور نہ ہی میرے فون پر شو ہو رہا ہے کہ وہ کتنی دیر میں آئے گا یا پھر آ بھی رہا ہے یا نہیں میں نے کافی چیزوں کا آرڈر دیا تھا جو کباب بریانی قورمہ گوشت یہ سب چیزوں کا آرڈر دیا تھا وہ میں ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر میرے فون میں بہت زیادہ نیٹ ورک کی ایشو ہے مجھے شو نہیں ہو رہا ہے کہ وہ آرڈر ہوگا یا نہیں ہوگا آپ مجھے بتا دیجیے کہ وہ کس ٹائم تک آرڈر ہوگا کب تک آئے گا کیوں کہ میں ڈنر کا انتظار کر رہی ہوں اور مجھے کچھ شو بھی نہیں ہو رہا ہے اس لیے مجھے دقّّت ہو رہی ہے میں آپ سے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں جب آپ کا ڈلیور بوائے آئے گا تو میں اسی کو پیمنٹ کروں گی میں ایسے پیمنٹ کیش میں ہی دوں گی ویسے نہیں کروں گی کیوں کہ مجھے یہاں پر بہت زیادہ نیٹ ورک ایشو ہے آپ مجھے بتائیں کہ کتنی دیر میں آرڈر ڈلیور ہو رہا ہے